शेवयाची खीर पुरण पोळी तांदळाची खीर मुगाचो कण्ण मणगोणें भाकरवडी गुलाब जामून रसगुल्ला कुवाळेची कापां सोयचीं कापां शिरो हाल्वो गाजराचो हाल्वो केळ्याचो हलवो पेराचो हल्वो रबडी बर्फी बिया लाडू बेसन लाडू रवा लाडू शाबुदान्याची खिचडी पंचकाच कस्टड नाशण्याचे सत्तू पातोळ्यो बिबिंका